हेल' ओइ बाजै दमासिनि मा मा बानायखो औ है बाजैया जोंखौ लेंह'रा ब्रा थांनाय बोसोरावबो लेंह'राखै ओमफ्राय मा फिथाखौ नोंसिना मारै मारै बानायो

आत्सा आत्सा होद मनथ्रफोर होया दा गोथाव जायो माथो नोंसिनालाय आं खोनादों जोंखौबा लेंहरा गामोनहायसो ए दिनैलाय लेंहरला आं सौरायसो बिराद जानो लुगैदोंमोनलै सौराय एवगोना एवा औ जिखुनु जेन'बा लारुवालाय लारुफोरखौ मारै मारै बानायदों आत्सा बिदिसोना थावनि सिथाव गोरान नङा दे आंनो फोरोंखोमाना हर देनां नोंनि बिबोनांनो फोरोंगोनब्रा आङो आरामनो मारै मारै सङो ए आलासि जाहैनो मोनलायबावसै ए बिदिनो सोंफ्लाहरमारनांगौगोनलै होनबासो मोजाङै मोजां खिथाहरमारोथ' नङा नङा नङाबा थांनाय बोसोराव लेंहर थाराखै एबारहाय नोंनि थावजों संनाय माबाखौ जाहैथारसै लारुखौ ओमफ्राय बाजै ए बे नारेंखल लादु नारेंखल लादुआलाय बानायाखै आत्सा आत्सा देग्लाय बानायाखै नामा ए बायनांगौसो ना हाब होनबाथ' खस्थ'थार ना नारेंखल लादु बानायनाया आंथ' खुनु रुखुम सौरायखौल एवनो रोंगौ दे होनबा बाजै मादै उनावहाय जाहैसै दे दे